कोंकणी ही एक सोबीत इंडो आर्यन भास मुखेलपणान भारतांतल्या गोंय महाराष्ट्र कर्नाटक केरळ ह्या राज्यांनी उलयतात कोंकणी भाशेची कांय खाशेली खाशेलपणां आसात सर विद्यानी खाशेलपण कोंकणीन वेगवेगळे धोवणी आसतात कोंकणींत आठ प्रकरणां आसात नांव वाचक आरोपादमक जमनाथमक धर्म कर्मदार ऑप्लिवीट वाद्यत्मक स्थानीक आनी लोवणी अशी झिलट प्रकरण पद्दत आसा संस्कृत भावन कोंकणीन शब्द संग्रहाचे संस्कृतायेचो खूब प्रभाव आसा पुर्तुगेज भावन इतिहासीक वेपार आनी संस्कृतीक आदन प्रदान लागून कोंकणीन पुर्तुगेजांतल्यान उतरां घेतल्या खाशेली शब्द संग्रह कोंकणीन थळावी वनस्पद प्राणी संस्कृतीक पद्दती खातीर वेगळीं उतरां आसात गोंय कोंकणी गोंयांत उलयल्ले हे भाशेचेर पुर्तुगेजाचो प्रभाव आसा महाराष्ट्रांत उलयल्ले हे भाशेचेर मराठीचो प्रभाव आसा कर्नाटकांत उलयल्ले हे बोलीचेर कन्नडाचो प्रभाव आसा केरळ केरळांत उरयल्ले हे बोलीचेर मळल्याळामाचो प्रभाव आसा देवनागरी लिपी हिंदी आनी मराठी सारकीच देवनागरी लिपीन कोंकणींत बरयल्या बरयतात रोमि लिपी कोंकणी रोमी लिपींत कास करून गोंयांत बरयतात लोकगीतां आनी साहितीक कोंकणींत लोकगीतां कथा साहिताची क्रिस्त परंपरा आसा जेवणां काणां कोंकणीन जेवणांत दर्यांतलें काण नालाचेर आदारिल्ले पदार्थ पर परंपरीक गोड पदार्थ हांचे खातीर फामाद आसा उत्सव कोंकणीन लोक मनयतात